थोरा ॾींहं अॻु किचिरे जो दॿो वरितो ऐं पेर सां जीअं खुले उहा ॿिएं ॾींहं उहा पेर वारो पेंडल टुटी पियो ऐं मुंहिंजा पैसा अजाया विया ऐं मु मूंखे साॻियो झुकी करे विझणो थो पिए किचिरो